अठी सितंबर उणिवीह सौ नवे ॿीं अक्टूबर उणिवीह सौ चोरासी एकटीह जुलाई उणिवीह सौ अठासीं तेरहं अप्रैल उणिवीह सौ छ्हानवे तेरहं अगस्त उणिवीह सौ चोरानवे